हेलौ बाजै माबाहाय आं माबा मोनसे सोंनो नागिरदोंमोन नोंनाव लामाफ्रालाय माथो गोदोनिफ्रायबो एसेबो मोजां जाया जाया जाखो जों लागोनि गामियालाय होनबाबोहाय एसे मोजां दानि जुगाव एसे मोजां खालामबावबाबो जाबायनमोनहाय फाग्लि जोंनि लामाखौ नुवाखै नोङो जोंनि लामाखौ नुवाखै नोङो फाग्लि माबायदि हाब्रु दैलाम बिसिबां गोथौ बारनाङो जोङो लामाफ्रा खोनानायल'हाय बियो खोनानायल' बियो खोनानायल' बियो खोनानायल' माथो गारि सोजाया साइखेल सोजाया गासिबो सौग्राव मुग्रावसो हनै दाबो मालाय रिर्जाबफ्रावनो गासिबो टाइल्स होजोबबाय जोंना बे बेंटल टाउननि खाथिआवनो बेबायदि लामायाव थाबायबाय थानांगौ जोंना नों एसे बुंदोबाल फाग्लि एसेसो हायो खोमा नों एसे लाबोनो बिदिनो गामिनि जानानै एसेसो गामिनि जानानै बुंदों बाल गामिनि जानानै एसेसो बुंनांगौ औ